हमरा घरमे एकटा गाय छै जेकि बड़ी सुन्दर छै ओ दूध भी करै छै सुबह शाम आर ओ ओकरा जेकि खायके लेल घास भूसा पशु आहार हरा घास ई सब भी दै छै जे कि गाय जे छै ओ गोबर भी गाय गोबर दै छै जकरासँ घरके नीपा पोताइ कयल जाइ छै जेकि गाय गाय हमर हमर संस्कृतिमे गायके लक्ष्मीके रूपमे मानल जाइ छै लक्ष्मीके रूपमे मानल जाइ छै जे यहाँके भारतके संस्कृतिमे गायके लक्ष्मीके रूपमे मानल जाइ छै इसीलिए हमहुँ घरमे एक गाय रखने छियै जेकि सुबह शाम गाय दूध दै छै ओकरे दूधसँ विभिन्न प्रकारके मिठाई उठाई बनल बनाबै छै घर आओर ओकर दूधसँ खीर भी बनाओल जाइ छै तऽ बहुत कारण गायके सुतयके लिए अलग जगह देले छै जेकि बहुत सुन्दर लागै छै यहाँ गाय सबके घरमे रहना रहल रहैके चाहिए ताकि मानल जाइ छै की गाय लक्ष्मीके रूपमे मानल जाइ छै बिहारमे